आं गेसाव संनानै मोजां मोनो मानोना गेसाव जोङो मोजां मोजांसिन नाङो गरम बोथोराव गरम नाङो गेसाव जों थाबै संब्रबनानै जानो हायो आरो एसे मोजांसिनै थाब जायो साहा बायदिफोरखौबो जों फुदुंनानै लोंब्रबनो हायो आरो ओंख्रिफोरखौबो बेदरफोरखौबो जों संब्रबनानै जानो हायो बेनिखायनो गेसाव संनानै मोजां नाङो